टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से बुजुर्गों को बहुत ही लाभ हुआ है जैसे कि वो बुज़ुर्ग जो है रिटायरमेन्ट हो जाता है उसके बाद उनका टाइम नहीं कटता है क्या है घर जैसे आ गए उसके बाद उनको ना टाइम काटने में थोड़ा परेशानी होती है तो अपना टी वी वगैरह जैसे है देख लेते हैं देखा करते हैं और ये वो और रहा जैसे मान लो इंटरनेट वो इंटरनेट से जैसे है मान लो ऑनलाइन जैसे पेमेन्ट करना है मोबाइल द्वारा ऑनलाइन पेमेन्ट करना भी हो गूगलपे वगैरह फोनपे वो लॉगिन बना लेते आई डी अपनी अपना घर बैठे ट्रांजेक्शन कर लें चाहें तो पैसा भेज दें मँगा लें अपना और जो उसके बाद रहा जैसे मान लो पहेले जैसे मैट्रो पे जैसे बुजुर्ग लोग नहीं चल पाते थे चढ़ पाते थे वो जैसे स्लीपिंग उस जीना कहें चढ़ा उतरा करते अपना पर इलेक्ट्रॉनिक वाले जिन्हें चढ़ने उतरने के बाद जो है आराम से बुजुर्ग जो है अब अब पर बैठ जाते गाड़ी पे चढ़ जाते हैं और जैसे टेक्नोलॉजी से ये हुआ बुज़ुर्गों के ही लाभ आराम से हमारे पिता जी जो हैं घर पे आते घर पे टी वी वगैरह न्यूज़ वो देखा करते हैं टाइम पे उसके बाद बुज़ुर्गों के लिए आराम जैसे जैसे गूगलपे से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता कर लेते हैं मोबाइल वगैरह पे बुजुर्ग जो हैं अपना बढ़िया वो वीडियो वगैरह अपलोड बनाते हैं अपलोड करते हैं आज कल की टेक्नोलॉजी में अच्छा सा उसमें भी पैसा कमा रहा है आदमी बुज़ुर्ग जो हैं आराम से उनका टाइम भी कट रहा है और कोई परेशानी नहीं होती है वैसे पहले के ज़माने में तो था आदमी के जैसा रिटायर हो जाता उसके बाद आराम से घर पे पड़ा रहता था उस समय बुज़ुर्गों को परेशानी भी होती थी और टाइम दिन भर में पूरा टाइम काटने में भी ना पूरा टाइम नहीं कट पाता था बाकी टेक्नोलॉजी और इस सेवा इंटरनेट से इस टी वी से ही बुज़ुर्गों के अधिक से फ़ायदे हो रहे हैं ये फ़ायदे हो रहे हैं इंटरनेट से पैसा भेज दें ऑनलाइन जन सेवा केन्द्र खुल गए हैं बुजुर्गों के लिए रोज़गार बढ़ गया है अंत में सेवा केन्द्र खोला जा सकता है कंप्यूटर है टी वी है ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चला रहे बुजुर्ग जो हैं आराम से रिटायरमेन्ट के बाद उसपे भी अपना वर्क कर सकते हैं घर में फिर चाहे